آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا بہت اہم رول ہے جس نے ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت بڑے کام کو چھوٹا کر دیتی ہے آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جیسے کہ آج انٹرنیٹ انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک بہت چھوٹا سمیٹ دیا ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں بیٹھ کہیں بھی بیٹھے ہوں آپس میں بات کر سکتے ہیں ڈاٹا شیئر کر سکتے ہیں کالنگ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دیش سے ایک بندہ بیٹھ کے کال کر رہا ہے دوسرے دیش میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے باتیں کر سکتے ہیں ان تبدیلیوں میں زندہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہی ٹیکنالوجی نے بہت اثر ڈالا ہے زندگیوں پر